आं हलो कोण रे मंगेश आं बरें बरें बरें आरे मात्शें काम आशिल्लें मरे बरें जालें तूंच म्हाका फोनाचेर मेळ्ळो तें म्हाजे मरे पॅन कार्ड शेणला रे ते खंय कोण हांवें दवरलेलें ती म्हाका यादूच जायना किदें आनी तुका खबर आसा नही रे म्हाजो आतां एक इंटरव्यू आसा म्हणून हय हय हय हय हय आ आनी म्हाका मातशें तें परतून एक पॅन कार्ड परतून रिन्यव करूंक मेळटा जाल्यार पळय मरे आ मातशे मातशे बेगीन एक दोन चार दिसां भितर म्हाका मेळपाक जाय तें आतां रिप्रिंट कितें पूणून तुमचे भितरचे कितें फॉर्मेलिटीज आसा पळय न्ही त्यो करून म्हाका दी हय हय हय हय आ बरें बरें आं कितें आं म्हाजो पॅन कार्ड नंबर आं घे पी पी ए आ चार तीन आठ दोन पांच एक आ लास्ट इ हय हय हय हय आ बरें